جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہے کہاں کی زندگی اچھی ہوتی ہے شہر کی یا گاؤں کی تو چونکہ میرا تعلق گاؤں سے زیادہ رہا ہے تو میں گاؤں کے بارے میں پہلے بات کروں گا کہ گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت سادہ سمپل سی زندگی ہوتی ہے گاؤں کے لوگ بہت طاقتور اور چست اور فرتیلے ہوتے ہیں شہروں کے مقابلے گاؤں میں لوگوں کے اندر بیماریاں کم پائی جاتی ہیں لوگ چست اور فرتیلے ہوتے ہیں اسی طرح گاؤں کے لوگوں میں آپس میں بہت محبت اور بھائی چارہ ہوتی ہے جوکہ یہ چیز شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے گاؤں میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سکھ بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے کام اور کام آتے ہیں مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے رہتے ہیں

گاؤں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلتی ہے گاؤں کی ہوا جو ہوتی ہے وہ ہوا کافی سہانی سی ہوتی ہے کھلے آسمان اور پالوشن دھول اور دوسری چیزوں سے پاک ہوتی ہے اسی لیے لوگوں پر کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے اس کے مقابلے شہر میں لوگ افراتفری کی زندگی گزارتے ہیں ایک دوسرے سے کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے

ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اور کوئی شخص بیمار ہو جائے تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے بلڈنگ میں کوئی بیمار ہے اس کے مقابلے اگر گاؤں میں ایک کونے میں میں کوئی شخص رہتا ہو اور دوسرے کونے میں کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے جبکہ یہ چیزیں شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں اسی طرح گاؤں کی تعلیم یا شہر کی تعلیم کو دیکھا جائے تو اس چیز میں شہر گاؤں کے مقابلے میں تھوڑا آگے ہے کہ شہروں میں بہت ساری سہولیات ہیں اسکول کالج یونیورسیٹیاں بہت ساری پائی جاتی ہیں جبکہ گاؤں میں یہ چیزیں بہت کم ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو گاؤں میں نہیں پائی جاتی ہیں لیکن شہروں میں وہ چیزیں آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتی ہیں گاؤں میں زندگی گزارنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں گاؤں میں آسانی کے ساتھ مہیا نہیں ہو سکتی شہروں کے مقابلے